مستقبل میں اردو زبان کو کچھ اس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے کہ کچھ رسالے لکھے جائیں اور ان میں ادبی مضامین ہو مشائے ادبی مشاعرے ہوں اور اردو زبان پر مسابقے کروائے جائیں اردو کی اردو سے متعلق کوئز رکھا جائے اور اس کے لیے انجمنیں قائم کی جائیں